बर्तन धोने की प्रक्रिया को हम समझायेंगे इस प्रकार से ये पहले हम बर्तन को लेंगे फिर उसे थोड़ा पानी में से धोयेंगे और फिर उस पर साबुन लगाकर उसको साफ़ करेंगे और जैसे के चिकने बर्तन होते है उनको साफ़ करने के लिए जो तैलीय बर्तन की साफ़ करने के लिए नींबू का प्रयोग करेंगे अच्छा सा साबुन लेंगे और उससे बर्तन धोयेंगे और उस तेलिया चीज़ को हम हटा सकते है ऐसी कई चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं जिससे तेलिय चीज़ हट सकती है और हम राख का उपयोग पुराने ज़माने में रॉक का भी प्रयोग करते थे बर्तन धोने के लिए और ऐसे कई चीज़ें होती है